कार मेकेनिक बात कर रहे हैं अरे मैं कार चला रहा था और मेरी कार के टायर से आवाज़ आई है तो मेरे को वह आवाज़ मतलब बढ़ती जा रही है और आवाज़ आ रही है और मैं अभी बहुत दूर हूँ सिटी से ओर मेरे गाड़ी की पार्किंग लाइट भी बन्द है तो मेरे को ये दिक्कत आ रही गाड़ी चलाने में तो यह कहाँ पर पड़ेगा आपका जो है आटो गैरेज तो यहाँ से मैं लोकेसन डाल रहा हूँ मतलब कितना दूर पड़ेगा आपका मेधपुर यहाँ पर मतलब बता रहा है पन्द्रह किलोमीटर बता रहा है तो कितने तो कितने पैसे लगेंगे अरे दस हज़ार तो बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे नहीं तो दस हज़ार तो बहुत ज़्यादा वो इंदौर जैसी सिटी में दस हज़ार नहीं लगते हैं तो आप तो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं अरे नहीं मेरे को किसी मेकेनिक के नम्बर नहीं मिल रहे ना आपके ही मिले हैं तो आप देख लो हिसाब से देख लो और क्या और आप मैं पन्द्रह किलोमीटर दूर पड़ रहा है तो आप एक काम करो ना आप गाड़ी ले कर यहाँ आ जाओ गाड़ी के पास में मैं लोकेसन भेज रहा हूँ आपको तो आप किसी मेकेनिक को भेज कर मेरी गाड़ी एक बार चेक करवा लेते तो मेरे को पता चल जाता कितना क्या बजट इसमें लगता है यही बता देते वह चेक करके क्यूँकि मेरे को मैं मेरे को क्या है गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत आ रही रास्ते में

पन्द्रह किलोमीटर दूर हूँ मैं इधर अपने नारायणाधाम है ना मेधपुर से पड़ता है इधर इधर इधर हूँ मैं ओके ओके ओके थैंक यू मैम